हेलौ नार्जारि नारसारिनि ना नोंथांनावहाय मा मा फुलिफोर दंफैयो आंनोहाय गोबां नारसारिफोरनिफ्राय फुलिफोरखौ नांगौमोन नोंथांनि नोंथांनि नारसारिनिफ्राय आं गोबां हाफोर हाफोरावहाय गोबां फुलिफोर गाइनो नागिरदोंमोन बेफोर फुलिफोरखौ नोंसोरनिफ्राय नांगौ बायदि मोनगोनना बेफोर फुलिफोरखौहाय इसेसो फ्राइसफोरखौ खमायनो हागोन नामा नोंथां बेफोर बेफोर फुलिफोरखौ गोबां लायोब्ला इसे दिसखाउन्ट खालामगोन नामा नोंथां

नोंथां आङो नोंनि नारसारियाव थांगासिनो फुलिफोरखौ आं नायग्रो जोबगोन ओमफ्रायनो आङो नांगौ बायदि फुलिखौ आं लाबोगोन औ नोंथां नोंनि नारसारियाव आं थांगासिनो